हम कोनो गद्य कविता नहि लिखलहुँ यऽ आओर एकर पढ़यमे आओर सुनयमे हमरा नीक लागइए आओर हम चाहय छी जे एकर विस्तार हुअए आओर सब जानय आओर कविता लिखब बढ़िआँ चीज यऽ आओर सब लिखय पढ़य आओर सुनय लेकिन कविता सही हुअए जकर सब उपयोग करए गलत उपयोग नहि हुअए